देखियौ कते लोक छथिन से मैथिली भाषा बाजय लए नहि चाहय छथिन जेना जे हम बाजय छियै तेना बाजय नहि चाहय छथिन ओ बहुत लोक इंग्लिश हिन्दी बाजय छथिन तऽ ओ भाषाके मने कि हम मिटबय लए चाहय छियै जे नहि बाजयके लिए अपना जेना हम बाजय छियै तेना बाजयके लिए कोशिश करय छियै जे सभ गोटा एना ही बाजय आओर इंग्लिश फारसी हइ से नहि होइके चाही नहि बाजय के चाही नहि बाजय सँ हिन्दी इंग्लिशके लिए सभ आदमी सभ जगह नहि बाजय छथिन उ बातके समझौता होइके चाही जे केना मैथिली भाषामे बाजियै हम जेना बाजय छी तेना प्रयोग करय छी बजाबयके लिए सभ आदमीके सुधारयके लिए जे मैथिली भाषा बजियौ जेना हम बाजय छियै तेना अहाँ सभ बजियौ